ओरैनोथ' आं मोजां मोननाय सिनिमाया आं बर' ओमफ्राय टाइटानिक ओमफ्राय काह'ना प्यार मोनसेया मेरला दं जायखिया आं मोजां मोननाया सिनिमाया बर'आबो हिन्दिआबो हाउस फुलखौबो बिराथ मोजां मोनो आं इन्टारेसनो इन्टारेस डाइलगनिल' बेबो डाइलगल' मोनो आं ओंखायनो बेखायनो आं हाउस फुलखौ मोजां मोनो आरो बिरादनो ओमफ्राय बर'आवथ' आङो आं बर' ओमफ्रायो गान्जा फाग्ला ओमफ्रायो थैनि बाना बेफोरखौ मोजां मोनो आरो आङो बर'आव नायनो आं बर' खौथ' बेराद मोजां मोनो आं नायनो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा मा बायदि गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनानै माबादि खालायजायो मा बायदि नासयजायो बेफोरबादि आं बर'आव देखायनाय आरो जोंनि बर' हारिआ गुबुनफोरजों दस्रा हारिजों मारै बायदि गादब जागासिनो बेफोरखौ देखायनाय आरो बेयो आं बर'आव बेखायनो आं बर'खौ बिराद मोजां मोनो आरो नायनो बिदिथ' नङादि आं गुबुनखौबो गुबुन सिनिमाखौबो नायनो मोजां मोना आं गुबन सिनिमाफोरखौबो नायनो मोजां मोनो दा बे आं बर'खौ आं बर'आव बेराद मोजां मोनो आरो आं नायनो